پہلے جہاں عورتوں کے ساتھ ہمارے ملک میں ناروا سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں سماجی سماج میں وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا جس کی وہ مستحق ہوتیں تھی اور ان کے ساتھ صنفی امتیاز نہیں برتا جاتا تھا صنفی اور ان کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ کیا جاتا تھا یہ لڑکیوں کو تعلیم دینے میں بھی بہت کوتاہی لوگ کرتے تھے انہیں تعلیم دینے کا حق نہیں تھا انہیں زیادہ پڑھایا نہیں جاتا تھا اور لیکن اب جو ہے خاص طور سے ہمارے علاقے دہلی میں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے روزگار اور ان کی ان کا سماجی مقام کے حیثیت سے جو ہے دہلی میں بہت ساری بہت سارے اقدامات کئے گئے ہیں جیسے کہ تعلیم کے لحاظ سے لڑکیاں جیسے لڑکیا پیدا ہوتی ہیں تو لڑکیوں کی پیدائش پر ہی کچھ ایسی اسکیمیں حکومت کی طرف سے نکلی ہوئی ہیں جیسے کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ پانچویں یا چھٹی کلاس یا آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد پھر کچھ رقم ملتی ہے پھر اس کے بعد انٹر کرنے کے بعد کچھ رقم ملتی ہے پھر شادی پر کچھ رقم ملتی ہے اور اس طرح سے روزگار کے سلسلے میں بھی جو ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے برابری کا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں با اختیار بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے جیسے کہ ایک نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے تحت لڑکیوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے اور روزگار دلانے میں اور ان کا سماج میں ایک اہم مقام بنانے میں کافی کوششیں جو ہے سینٹرل دہلی میں کی جا رہی ہیں اور اب ایسا کوئی وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جا رہا ہو یا ظلم و جبر کا معاملہ کیا جا رہا ہو